आं लकडाउन समाव दिंखिया एबा हाग्रायाव खाननानै मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ संनो नाजादोंमोन मानोना जारि एबा थास' बिथ'राइ एबा थास' खिलिफोरखौ संनानै जानो नाजादोंमोन मानोना बन्द समावहाय गासैबो बन्द जाजोबनाय समाव मैगं थाइगं बायनो मोनैनि थाखाय गामियाव खानानै हाग्रानि मैगं खानानै संनानै जानो मोजां एबा नाजादोंमोन